एकवीह अगस्ट उणिवीह सौ टियानवे ॿारहं जुलाई उणिवीह सौ पंजानवे पंज मई उणीवीह सौ पंजानवे सत जुलाई ॿ हज़ार अठ छवीह जनवरी उणीवीह सौ सतेतालीह